ہمارے شہر علی گڑھ میں سیاحوں کے لیے کافی کچھ کا انتظام ہے جیسے رہائش کا ہُوا ٹرینیں چلتی ہیں بسیں چلتی ہیں ٹیکسی چلتی ہیں تا کہ وہ آسانی سے آ سکیں اُن کے لیے کافی اچھے رہائش کا انتظام ہے بڑے بڑے ہوٹلس اِس میں وہ آرام کر سکیں ٹھہر سکیں اور علی گڑھ میں بہت بڑی سینٹرل یونیورسٹی ہے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی اور وہ وہاں آ سکھ جائیں سیاحوں کے لیے کافی اچھی جگہ ہے وہ آ کے یہاں چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں اور جو سرسید نے جو نیو رکھی تھی سرسید علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی اُس وہ وہ دیکھ کے کیا کیا کیسے کیسے ہالس ہیں کیسے ڈپارٹمنٹ ہیں اور ایک علی علی گڑھ میں ایک علی گڑھ قلعہ بھی ہے جس نے کوئی امپرر نے بنایا تھا وہاں بھی کافی ٹورسٹ یا ٹورسٹ آتے ہیں چیزوں کو ایکسپلور کرنے کے لیے اور اور بہت ساری چیزیں ہیں اور یہ لوگ چاہیں تو اچھی رہائش ہے ہوٹلس ہیں جس میں وہ رہ سکیں اور آنے کے لیے کافی آسان ہے ٹیکسی وغیرہ چلتے ہیں بسیں ہیں ٹرینیں چلتی ہیں کافی اچھی تو وہ کیسے بھی کر کے جیسے چاہیں ویسے آ سکتے ہیں اُن کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے کافی آسانی ہے یہاں آنا اور چیزوں کو ایکسپلور کرنا اور علی گڑھ کافی خوبصورت شہر ہے وہ اے ایم یو یونیورسٹی ہے آ سکتے ہیں علی گڑھ قلعہ آ سکتے ہیں